ہیلو عفان میں سہیل ہوں میں نے پنچوٹی میوزیم کے بارے میں بہت اچھی باتیں سنی ہیں اور میں دیکھنے کے لیے بہت پرجوش ہوں میں سوچ رہا تھا کہ کیا مجھے پہلے سے بکنگ کروانے کی ضرورت ہے یا میں ابھی چل سکتا ہوں یہ جان کر بہت اچھا لگا عفان میں یقینی طور پر اپنے دورے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں لہٰذا میں آگے جا کر بکنگ کروں گا کیا ایسا کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے پرفیکٹ میں پھر کروں گا ایک اور بات عفان کیا کوئی گائیڈیڈ ٹور دستیاب ہے میرے خیال میں گائیڈ رکھنے سے تجربے میں اضافہ ہوگا یہ بہت اچھا لگتا ہے تمام معلومات کے لیے شکریہ عفان میں واقعی میں اب پنچوٹی میوزیم کے دورے کا منتظر ہوں شکریہ عفان تم بھی خیال رکھنا